जैसे ड्राॅइंग जब करते हैं कपड़े पर तो अगर फ्रेम नहीं है तो ज़्यादा दिक्कत होती है उसमें जब सुई से वो मतलब की सुई में धागा डालना और उसमें अच्छे से ड्राॅइंग कर पाना ये बहुत ही मतलब कठिन हो जाता है अगर वही फ्रेम में लगा करके अच्छे से उसको जब कस दिया जाता है फिर उसको लगा कर अगर बनाया जाता है तो अपना वो ड्राॅइंग मतलब सही से होने लगता है और इसलिए तब कठिनाइयाँ नहीं होती हैं ज़्यादातर नहीं तो ड्राॅइंग करने में ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं सुई ही नहीं पकड़ता आता किसी को और उसमें धागा डालने भी नहीं आता कोई समझ नहीं पता है और उसको बनाएँ तो अच्छे से बन भी नहीं पता है तो इसलिए ड्राॅइंग में ज़्यादा तकलीफ होती है